جی ایک بار میں شملہ گئی تھی وہاں میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی جن پر چڑھی تھی اور چڑھتے ٹائم وقت بہت خوف زدہ ہو رہی تھی لیکن چڑھنے کے بعد وہاں سے دیکھا تو بہت زیادہ خوبصورت نظارہ دکھ رہا تھا اور زیادہ تر میں جانتی ہوں کہ چڑھایاں یا کرنے بعد جو ایک ڈر اور خوف جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کب ختم ہوتا ہے جب وہاں سے ہم اس کا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ پار کیا تو ہمیں کچھ سین دیکھنے کو تو ملا تو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا وہاں پر خوبصورت نظارہ تو وہاں بہت خوبصورت پہاڑ پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی سی اور وہاں سے بہت اچھے اچھے بہت اونچے اونچے برف کے علاقے دکھ رہے تھے جہاں بہت برف پڑ رہی تھی بہت خوبصورت نظریہ تھا پہاڑ کے چڑھنے کے بعد